हेलो ड्राइवर साहेब अहाँके जे हमे लोकेशन देने रहोँ वहाँ नहि आबिकऽ हमे किछु दूर आगू बढ़ि गेलहुँ किया तऽ हमरा इमरजेन्सी रहै एहि खातिर हमे आधा रास्ता बढ़ि गेलहुँए मधुबनी आबि गेलहुँए अहाँ जल्दीसँ हमरा लै खातिर मधुबनी आबि जाउ अहाँ जे छै कतबे देरमे आबि जेबै हमे मधुबनी तक आबि गेल छौँ मधुबनी तक आबैमे अहाँके कतबे टाइम लागत